अभिनेता हमारे अजय देवगन साहब हैं हाँ उनकी हम ने मूवी देखी थी गंगाजल उनकी मूवी हम ने देखी थी गंगाजल कैसे एक एस पी एक ऑनेस्ट एस पी ने अपने क्षेत्र को बाहुबली राजनीतिक क्षेत्र से एक कुड़ी रूढ़िवादी प्रथा को तोड़ते हुए आगे बढ़ाया और ये जो अजय देवगन है उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया इस लिए हमरा पसंदीदा अभिनेता है वो उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की गंगाजल मूवी में और एक हमें एक जीने का समाज में में ऑनेस्टली रहने का एक नया उद्देश्य दिया अभिनेत्री अभिनेत्री में मेरी अजय देवगन की धर्मपत्नी काजोल ही है जिन्होंने जो मूवी उनके पास बहुत सारी मूवी हैं लेकिन एक गुप्त मूवी थी जो समाज में किस तरह से बच्चे बच्चियों लड़का लड़की को समान दर्जा मिले इस पर उनका विशेष योगदान है इस लिए हमें काजोल भी सब से ज़्यादा पसंद है बहुत से अभिनेता हैं बहुत सी अभिनेत्री हैं जो म पसंदीदा है जैसे अमिताभ बच्चन हो गए लेकिन हम अपनी जिंदगी में हम अपनी लाइफ़ के अनुभव के बारे में जो बता सकते हैं वो कहना चाहते हैं कि जो मेरे पसंदीदा एक्टर अजय देवगन है और अभिनेत्री जो है वो उनकी धर्मपत्नी काजोल है जिनके जिन्होंने बहुत सारी मूवी में एक्टिंग की और अच्छे अच्छे रोल भी किए लेकिन जो हमें पसंदीदा मूवी और उससे जो सीख मिली उस पर हम कहना चाहते हैं कि जो ये लोग बहुत अच्छे हैं